दासान्दि बांसिनै बाहायजानाय एपफोर होन्नानै बुङोब्ला वाथ्स एप फेजबुख इनसटाग्राम आरो गोबां सफिं एपफोर जेरै प्लिफखार्थ एमाजन बायदि बायदि आंनि हमदांनो हानाय बादिब्ला स्मार्थ फना मोजाङै बाहायनो हायोबा जोंनो गोबां खाबुफोर होयो जेरै बेयावहाय इनथारनेटनि हेफाजाबै जोङो गोबां मोनथियै बेसादफोरखौबो मोनथिनो हायो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय खौरांफोरखौबो जोङो दानदिसेनि गेजेरावनो मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां खाबुफोर मोननो हायो नाथाय बेखौ जेब्ला जोङो गाज्रि रोखोमै बाहायगोन अब्ला बेयो जोंनि थाखाय गोबां खहाफोर लाबोयो जेरै दानि जुगाव हाय गोबां गथ'फोरा बा उन्दै बैसो फरायसाफोराबो बेफोरनिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जायफोर बेसोरनि जिउआव मोजांनिफ्राय बांसिनै गोबांसिनै गाज्रियावसो बांसिन गोहोम खोख्लैगासिनो दङ जेरै बिसोरनि लिरनाय फरायनायफोराव गोबां गोहोम खोख्लैदों जेरै बिसोरो जेरैबादि गोवसोरनि फरायनांगौ बा गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोराव बिसोरो गोसो होनांगौ बेफोरनि अनगायै नाङै बेसादफोरावसो बांसिनै गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो एरै मोनथिनाङै बेसादफोरखौबो बिसोरो गोबांसिनै मोनथिनो मोननाय जाबाय जायनि जाउनाव बिसोरो गावसिनि मावनांगौ हाबाफोर बा गावसिनि खालामनांगौ बेफोराव गोसो होयै जालांनाय बेफोरखौ नुनो मोनो